जी जी जी तऽ ओकर की केना प्रावधान छै से कहितहुँ

जेना जी

जी जी हँ मंथलीमे एक हजार कऽ अपन जमा करू ठीक छै तऽ हमर बच्चा जेना छै एखन आठ साल कऽ तऽ ओकरा नामसँ भऽ जेतै ठीक छै